हाँ मुझे गाना गाना पसंद है मुझे पुराने गाने भी पसंद है जिसमे अनुराधा पोर्टवाल किशोर लता मंगेशकर और नए भी गाने पसंद है जिसमें कुछ अच्छे अच्छे गाने भी है मुझे लोकगीत फगुआ कचरी और सोहर बिरहा यह भी पसंद है